मां ओला जे ड्राइवर जे लाइ कुझु चयो चवणु चाहींदुमि असां नया हुआसीं शहर में ऐं असां ओला कराइसीं उहो जेको ड्राइवर असांखे मिलियो हुयो उहो ॾाढो ई सुठो हुयो हुन असांखे बराबरि सभु जॻहियूं घुमाईं सुठे तरहिं ऐं सही सां असांखे हर जॻहि ते पहुचाईं ऐं असांजी हुन ॾाढी मदद कयईं असां नया हुआसीं शहर में त असांखे कुझु बि पतो न हुयो ऐं हुनजो वहिवार बि ॾाढो सुठो हुयो हुन पैसा बि बराबरि वरतईं न घटि न वधीक सही रेट में असांखे पहुचाईं हुन हर जॻहि ते ऐं सॼो टाइम हुन असांखे घुमायईं शहर में कॉल कंदे ई अची पियो वञे